एका म्हयन्या पयलीं हांवें तुमचे कडल्यान बुकां दवरपा खातीर रेग घेतलेलें पूण आतां ताच्या लांकडाक वाळटी लागल्या आनी ते लांकडाचो रंग लेगीत गेला तें रेग वीस हजार रुपया दिवून घेतलेलें अशें मात लेगीत दिसना